मां पेड़ पौधा पर्वत जी आर्ट ठाहिणु ॾाढो पसंदि कंदो आहियां मूंखे नटराज बणाइणु ॾाढो पसंदि आहे और मां इनजो सां मूंखे आर्ट जो सामान बिल्कुलु बिल्कुलु सही रेट में मिलंदो आहे बिल्कुलु उचित रेट मिलंदो आहे